گھٹنے كے درد كے علاج كے لیے میرے گاؤں میں كچھ مقبول ڈاكٹر ہیں كچھ گھریلو علاج ہیں علاج یہ ہے كہ گھٹنے كے درد میں اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں روز رات میں كڑوا تیل مالش كریں یا پھر اگر كڑوا تیل نہیں ہے تو لال تیل بہت اچھا تیل مانا جاتا ہے لال تیل مالش كریں اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے روز رات میں سوتے وقت لال تیل مالش كرلیں اور روز صبح اٹھ كر كے اس كو اچھے سے صاف كرلیں پھر رات میں سوتے وقت اس كو اسی طریقے سے مالش كرلیں اور گھٹنے كے درد كے لیے اور بھی بہت سارے گھریلو علاج ہیں لیكن یہ علاج زیادہ بہتر لگتا ہے كہ لال تیل مالش كریں اور اگر لال تیل نہیں ہے كسی كے پاس تو سرسوں تیل یعنی كڑوا تیل گرم كرلیں اور اس میں اور اس كو اپنے پیروں میں یعنی گھٹنے میں لگائیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور اگر اس سے بھی بہتر نہیں ہو رہا ہے تو پھر كسی حكیم سے رجوع كریں یا پھر جو گاؤں میں كوئی اچھے ڈاكٹر ہیں اس سے رجوع كرنا چاہیے لیكن میرے یہاں تو یہی ہوتا ہے كہ میرے گھر میں كسی كو جب گھٹنے میں درد ہوتا ہے تو وہ اپنے پیروں میں یعنی اپنے گھٹنوں میں لال تیل كا استعمال كرتا ہے لال تیل میرے گھر میں ہے جو كہ سب كے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے